घूमने वाली जगहों में से मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह है बड़ा तालाब क्योंकि बड़े तालाब की जो झील है वह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी झील बोला जाता है और उसके आसपास बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं जैसे राजाभोज की मूर्ति हो गई और दूसरा जो हो गया अपना भारत भवन एक विज्ञान भवन हो गया और एक और मनुभावन टेकरी हो गई ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वह वहाँ पर घूमने लायक हैं और दूसरा जो है साँची साँची इसलिए क्यूँकि वहाँ पर बौद्ध स्तूप है और वहाँ पर जाकर बहुत शांति का अनुभव होता है तरह तरह की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं और बाहर विदेशों से भी बहुत सारे लोग यही देखने आते हैं और वहाँ का जो नज़ारा होता है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मुझे वह पसंद हैं